हेल्ल' औ औ औ औ दै बानायाथ' दै बानायाथ' बिराद डिस्टार्ब खालामबायानो जेनेबा दा बेफोरखौ बे समयसाखौथ' जों सासे सानैजों रायज्लायनो हाया जेनेबा जोङो ज' गामिनि माखासे साननो हनो गोरोंफोरखौ लानानै रायज्लायलायनानै मिटिंफोर लानानै जेनेबा बे दै बानानि सोमोन्दै बे अखा बांखानि दैज्लां बोथोरनि सिजेनखौ माबोरैहाय पाब्लिकफोरखौ बारग'होनो खैफोदनिफ्राय माबायदि बारग'होनो बेखौ जोङो सिन्था खालामलायनांसिगोन औ औ औ एसे थाब एसे थाबैनो नङाबा नै बोथोराबो जाबाय ना औ औ औ औ प्लाब्लिकफ्राबो खस्थ' मोनगोन जोंबो खस्थ' मोनगोन जाहाथे थाब औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ गेदेरफोरनावबो बिनांसिगोन औ आरो गेदेरफोरनिफ्राय मोनथ'आबाबो गामिनि रायजो राजानि सिन्था खालामलायनानै कालेक्सन खालामलायनानै माबोरै

औ औ औ जों गामिनि सानलायनानैसो रायज्लायनांसिगोन बेखौ औ औ बेखौबा बिदिबा जों थारिक दिन थारिक लानोसै बे गामिनि जेनेबा गामिनि मिटिं लाखांनानैसो बेखौ औ औ औ औ औ औ औ औ औ मावनांसिगोन लगे लगेनो औ औ दे होनबा बिदिनो जाबाय दे दे दे